ग्रामीण और शहरी यदि स्कूल के बीच अंतर यदि बोला जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर शिक्षा की कमी है जागरूकता की कमी है शहरों में साक्षरता ज़्यादा है जागरूकता ज़्यादा है शहरों के जो स्कूलें हैं वो बहुत व्यवस्थित हैं स्कूल बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं गाँव की तुलना में गाँव में जो स्कूलें हैं वहाँ पर बेसिक चीज़ें भी उपलब्ध नहीं होती जैसे पानी की सुविधा है या शौचालय व्यवस्था है या स्कूल की जो बिल्डिंग स्कूलें है वो उनका जो ढाँचा है वो अस्त व्यस्त है या लाइब्रेरी सुविधाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल पाती हैं लेकिन शहरी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ग्रामीण जो बिल्डिंगों की व्यवस्था है पुस्तकालय है या खेल में रुचि रखने वाले के लिए अलग अलग एकेडमीज़ हैं ताकि वो अपने खेल को आगे बढ़ा सकते हैं गाँव में ये सुविधा कम हैं गाँव में कहीं भी एकेडमी आपको नहीं मिलेगी आपको जो जरूरत की चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती है स्कूलों में दूसरा शहरों में हर स्पोर्ट्स के लिए जागरूक किया जाता है सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं स्पोर्ट टीचर होते हैं गाँव में ये सुविधा नहीं नहीं मिल पाती हैं तो शहरी क्षेत्रों में स्कूल बहुत स्टेबलिश होता है जो प्रॉपर टीचर्स होते हैं लाइब्रेरीज़ होती हैं लैब्स होते हैं वर्कशॉप्स लगते हैं गाँव में ये सुविधाएं कम होती हैं यहाँ बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती बच्चों को तो मुझे मेरी राय में ये चीज़ें अलग लगती हैं कि गाँव में भी कुछ सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए खेल का मैदान होना चाहिए खेल के टीचर होने चाहिए जो बच्चों को खेल में आगे बढ़ा सकें